नौ ग्रहों से मिलकर बना हमारा सोलर परिवार है ऐसे असँख्य अनगिनत सोलर परिवारों से मिलकर ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ है जिनमें अनेक सूर्य उपस्थित हैं इन सभी सौर परिवारों में नए नए ग्रह और ग्रहों से के उपग्रह को हम खगोल पिण्ड और इसको अध्ययन करने की शास्त्र को खगोलीय शास्त्र के नाम से जानते हैं हैं पृथ्वी से पृथ्वी पर और पृथ्वी से अन्तरिक्ष पर देखने इन ग्रहों को खगोलों खगोलीय पिण्डों को देखने के लिए हैं हम मुख्य रूप से एस्ट्रोनॉमिकल और टेलीस्कोप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं वर्तमान में टेरिप टेरिस टेलीस्कोप की कई अलग अलग उन्नत किस्मों का निर्माण हो चुका है जो परावर्तक अथवा अपवर्तक नियमों का उपयोग करके कणों के हज़ारवें गुना बड़े प्रतिबिम्ब को हमारे सामने बिल्कुल नज़दीक प्रदर्शित कर सकती है जिससे हम उनके बारे में वहाँ उनकी प्रकृति के बारे में और उसकी संरचना के बारा में बारे में आसानी से समझ सकते हैं शासन और सरकार निरन्तर इस ओर प्रगति की ओर अग्रसर है अनेक स्थान पर जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वहाँ पर खगोलीय पिण्डों के अध्ययन के लिए जन्तर मन्तर महल बनाए गए हैं जिससे हमारे ग्रह या ग्रहों से सम्बन्धित परिवर्तन समय सूचना का अध्ययन किया जाता है